हलो हेलो जी में रूपाली रेस्टोरेंट से शीतल बात कर रही हूँ बताइए किस तरह से आप की हेल्प कर सकती हूँ

तो वो आप क्या औडर करना चाहते हैं

ओके और इस के अलावा और कोई एडिशनल में स्वीट्स वग़ैरह हमारे यहाँ पर बहुत सारे फ्रोजेन डेजेर्टस भी हैं और आप जैसे कि राजस्थानी स्वीट्स भी मिल जाएंगे और दूसरे वाले भी मिल जाएंगे आप कौन सा रेफर करना चाहेंगी ओके इसके अलावा और कुछ ओके ओके श्योर और ओके तो ये जो डिलेवरी आपको होम डिलेवरी चाहिए या आप रेस्टोरेंट में आएंगे ओके और आप पेमेंट किस मोड से करेंगे ओके ठीक है एन आपका एड्रेस

ओके ओके एन मैं आप सब जी जी सब के अलग अलग चारजेज हैं फुल प्लेट का जो है जैसे आप ने दाल का बोला है तो वो थ्री हंड्रेड है ओके तो फुल प्लेट करना है या हाफ़ ओके ओके और इस आपके जो हैं डीलेवरी चारजेज एक्स्ट्रा लगेंगे

अभी औफर में जो है वो फ़ास्ट फूड वग़ैरह है तो आप अगर उसका चाहें तो आप वो बता सकते हैं वो आपको हाफ़ सैज में मिल जाएंगे हाँ ओके तो उसके आपके फ़िफ़्टी और ऐड हो जाएंगे ओके ओके इसके अलावा कोई हैल्प हाँ जी बिल्कुल